इसकुल जाइके ई कारण नहि अछि कि मतलब इसकुल जाइ छी ने तऽ ककरो तबियते खराब भऽ गेल ककरो गाड़ीमे किछु गाड़ी नहि रहल ककरो पैदल जाइ पड़ल ककरो किछु ककरो एक्सिडेन्टे भऽ गेल गाड़ी जाइत जाइत ककरो किछु भऽ गेल एनाहिते जाइत जाइत मतलब तैओ केनाहितो सब इसकुल पहुँच जाइ छै लेकिन मतलब ककरो घरमे कोनो फँक्शन अइ कोनो मतलब अथी कोनो काज त्योहार अइ ककरो घरमे कोनो पाबनि अइ ककरो घरमे किछु अइ या ककरो घरमे किछु भइए गेल एनाहिते बहुत दिक्कत होइ छै ककरो रस्तामे किछु भऽ गेल ओकर बाद फेर बहुत एहिसबमे दिक्कत होइ छै इसकुल नहि जा पबै छै एहिमे बहुत अथी छै जागरूकता मौसमे खराब भऽ गेल तऽ कहिओ बरसा भऽ गेल तऽ रास्तामे कीचड़ बहुते भरि गेल एकर बाद रास्तामे केओ फिसलिकऽ केओ गिरिए गेल एहिसब कारणमे इसकुल नहि जाइ छै ओकर बाद बहुते सुनलिए जे अथी होइ छै जे मतलब मौसमके कारण केओ इसकुल नहि जा पबै छै कहिओ तबियत खराब रहै छै तऽ इसकुल नहि जा पबै छै कहिओ किछु रहै छै तऽ इसकुल नहि जा पबै छै बहुत कारण छै गाड़ी नहि भेटल ककरो किछु भऽ गेल ककरो किछु किछु भऽ सकै छै रस्तामे ककरो नहि पता छै आओर एकर बाद एहिसबमे बहुत अथी होइ छै इसकुल जाइमे बहुत दिक्कत होइ छै इसकुलमे बाहर निकलब इसकुलसँ बाहर निकलै छै ककरो पाएरे फिसलि गेल ककरो किछु भऽ गेल कोना केनाहितो चलि जाइ छै इसकुल घर इसकुलसँ घर चलि जाइ छै आओर रास्तामे ओतहु ठीकसँ फेर गाड़ी घोड़ासब देखिकऽ आबऽ पड़ै छै एम्हर ओम्हर देखिकऽ आबऽ पड़ै छै ओकर बाद बहुत एहिसबमे अथी होइ छै बारिश बारिश हुअऽ लगै छै रास्तेमे अगर बारिश भऽ गेल तऽ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै लेकिन ओतहु आबऽ पड़ि जाइ छै केनाहितो चलऽ पड़ै छै ओकरा लेकिन रास्तामे कॉपिए किताब भीजि गेल तऽ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै ने केनाहितो